हाँ नमस्कार सर जी सर आदेश कीजिए जी जी बिल्कुल सुने हैं हमारे यहाँ हर साल अच्छे अच्छे सीड आते रहते हैं अब ये सर अभी जो है जो दलहन का भी सीजन चल रहा है और फ़रवरी प्लांट मक्का का भी सीजन है

आप शंकर भी ले सकते हैं और मेरे पास कुछ अपना एरिया का ही सीड आता है जैसे कि मचना बीज भी हो गया ये सब भी आता है तो तो हाईब्रिड का जो है अभी वो मेरे पास आया हुआ है वो लॉट अभी इस्टाफ़ मेरा आ रहा है वो खोलेगा उसके बाद वो क्या डिटेल है चेक करके वो हम आपको तब बताएँगे क्योंकि अभी लंच टाइम चल रहा है सब लंच में गया हुआ है वो आता है डिटेल हम चेक करवा के देख लेते हैं और वैसे डेमो क्लिप भी वही आके लगाएगा वो वही सर सर मेरे यहाँ आप कॉल किए हैं तो हम आपको हंड्रेड पर्सेंट यह गारंटी देते हैं कि आप जिस उम्मीद से फ़ोन किए हैं वो आपका उम्मीद कहीं से भी क्षतिग्रस्त ना हो और हम हंड्रेड पर्सेंट आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरेंगे और आप एक बार हमें सेवा का मौका दें और हम तो अच्छी अच्छी प्रभेद अच्छी अच्छी फैसिलिटी जो भी आती है वो आप जैसे सप्रयोग और सुधारू और दूधारू किसान के लिए हाँ हर संभव वो प्रयास करते हैं और आज तक तो कहीं से कोई क्लेम नहीं आया है हाँ हरा चारा के लिए भी बीज मेरे पास है ओ जनेरा जिसे कहते हैं हाँ वो सब भी है उसमें भी तीन चार प्रभेद के हैं उसमें आप आइएगा जैसा जो आपको लगेगा वो सामने सबका ओ मेरा इस्टाफ़ जाएगा आपको डेमो करा के देगा ये सब वो हम कौनसी हाँ वो वो एवलेबल है वो तो क़रीब पाँच दिन पहले से एवलेबल है मेरे पास

धन्यवाद सर धन्यवाद आइए पधारिए जो भी होगा आपकी जो भी दिक़्क़त होगी वो सारी परेशानियों को हम दूर करेंगे धन्यवाद सर